हमर इलाकामे बहुत प्रकारके खेलक आयोजन होइए प्रतिवर्ष होइए जेना कबड्डी क्रिकेट वॉलीबॉल बैडमिन्टन फुटबॉल आदि आ संस्थाके जहाँतक गप्प छै तऽ अयाची नगर युवा सङ्गठन द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकारके खेलक आयोजन होइए आ ए एन सी सी जकर पूरा नाम अछि अयाची नगर क्रिकेट क्लब एकरो द्वारा प्रतिवर्ष क्रिकेटके आयोजन होइए आ बहुत युवासभ एहिमे भाग लैए जे होनहार छथि ओ भाग लैत छथि आ ई संस्था द्वारा होनहार खिलाड़ीसभ जे होइत छथि जे निपुण खिलाड़ीसभ होइत छथि हुनकासभकेँ जिला स्तरपर पठाओल जाइत छनि ओ जिला स्तरसँ खेलाइत छथि आगू राज्य स्तरसँ खेलाइत छथि अन्तर्राज्यीय खेल सेहो खेलाइत छथि आ हुनका आगू बढ़ाएल जाइत छनि